देखिए बगीचे के संबंध में ही अपना लगाओ बगीचा जो है उसी के बारे में रख रखाव करना जरूरी है क्योंकि पेड़ पौधे लगाएंगे तो बगीचे होंगे बगीचे में हर तरह के पौधे होते हैं आम होते हैं कटहल होते हैं फलदार पौधे होते हैं बैल होते हैं ये पीपल का भी पेड़ होता है नीम का भी होता है नीम का पेड़ का जहाँ तक सवाल है नीम का पेड़ बहुत ही उत्तम पेड़ है जो कि आयुर्वेद में दबा का एक बहुत बड़ा स्त्रोत है नीम का पेड़ नीम का पेड़ इसका छाल परतियाँ बहुत कोई बीमारियों में काम आती है नीम के पत्ती अगर खा लें चैत महीने में तो पेट के जो कीड़े हैं वे मर जाते हैं इसलिए नए पत्ते चैत के महीने में बहुत लोग खाते हैं जिनको की रक्त रक्त संबंधी जो है बीमारी होती है रक्त शुद्धि का सु शुद्धिकरण होता है और उनको शरीर में किसी तरह का फोड़ा फुंसी इत्याद नहीं होते हैं तो पौधे को पेड़ पौधे को बगीचे में हर तरफ पौधे को रहते हैं लेकिन पेड़ पौधे लगाने से कुछ समस्याएँ भी होती हैं पेड़ पौधे लगाने के बाद जंगल और उत्पन्न हो जाते हैं जिन जंगलों में कीड़े मकौड़े किट आदि पतंग उत्पन्न होने लगते हैं जो की हम लोग के जीवन के लिए हानिकारक होता है बीमारी पैदा करते हैं तो उनको हटाने के लिए उनको उन्स उनसे बचने के लिए उस स्थान पर सफाई करना बहुत जरूरी है साथ साथ अगर बगीचे के अंदर कोई गड्ढे वगैरह हो जाते हैं पानी जम जाते हैं उन पानी में मच्छर का आबास हो जाता है जो पर्यावरण को दूषित करता है जंगल अगर उग जाते हैं किट पतंग वहाँ बसने लगते हैं तो ऐसे जगहों में पानी का जो जमाव होता है उसको रोक दें कीड़े मकौड़े को से बचने के लिए वहाँ पर दबा का छीड़काव करें कम से कम क्रासन तेल का जो छीड़काव करें पानी जहाँ बसता है उस जगह मच्छर नहीं होगा कीड़े मकौड़े ऐसे हैं जो की उन क्रासन तेल से भाग जाते हैं मर जाते हैं साथ साथ सरकार के ओर से भी कुछ ऐसे वातावरण को प्र प्रदूषित से बचाने के लिए कुछ दबा का छीड़काव किया जाता है जिससे ये मच्छर किरे की का जीवन नष्ट हो जाता है और हमें बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है त इस